ہم سب کو ہماری تاریخی اسلامی تاریخی ہندوستان کی تاریخی کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں ہم کو بھی پتا ہو ہمارے آگے والے آنے والے نسلوں کو بھی پتا ہو اس سے پتا چل پائے کہ ہم کیسے ہسٹری ہماڑے جو پوروج ہمارے جتنے بھی ہسٹری تھے ہسٹریکل تھی اور کیسے ہم یعنی کہ ہندوستان میں رہے کیسے ہندوستان کو آزاد کیے کیسے ہم ہندوستان سے یعنی کہ انگریزوں کو بھگائے یہ چیز یعنی کہ اسلامک ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے اور ہمارے ہندوستان کا بھی ہسٹری جاننا ضروری ہے کیونکہ ہسٹڑی جاننے سے ہمارے نالز میں ہمارے علم میں اضافہ ہوتے ہیں اور ہم اچھے سے اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں اور سمجھ یعنی کہ سمجھ پاتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو ہسٹری کی نالز ہو ہر یعنی کہ افراد کو ہسٹری کی جانکاری ہو اسلامک ہسٹری ہو چاہے وہ حکومت کی ہسٹری ہو چاہے کیسی بھی ہسٹری ہو اسلامک یعنی کہ ہندوس ہسٹری جاننا بہت ہی ضروری ہے آج کے موجودہ ٹائم پہ ہسٹری کو جاننا ہسٹری کو پڑھنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیز یہ ہسٹڑی ہم سب کو یعنی کہ وہ چیز دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے یعنی کہ کیسے گروتھ کیے ہیں اس چیز کا پتا چلتا ہے ہم کو اینالسس کرنا پڑتا ہے ہم اینالسس کر پاتے ہیں کہ میرا کیا یعنی کہ پہلا کیا تھا ابھی کیا ہے اس سے ہم ہماری فائدہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو اینالسس کر پاتے ہیں کہ میں گروتھ کر پا رہا ہوں کہ یا پھر میں وہیں پہ اسٹک رک گیا ہوں